एकाच दिसाक म्हज्या आयस्टार म्हाका एक पुस्तक हाडून दिलें त्या पुस्तकाचें नांव दर्या गाजोता हें पुस्तक कोंकणी लिपीन आसा पूण कांय उतरां मेंगलोरीय आसात वाचतां वाचता बेजार आयलो तरी पूण हांवें वाचपाक सोडलें ना वाचतां वाचतां कांय मेंगलोरी उतरां शिकून घेतलें तशेंच कांय उतरांची जाणवी म्हाका मेळ्ळी म्हाका ह्या पुस्तकांतल्यान एक बरी देख मेळ्ळ ती म्हण्यार मनशाक कितें आवडना तें केलें जाल्यार लेगी तें कांयच भायर पडना खंयचोय पुस्तक आमकां कितें तरी शिकयत वता आनी तें आमकां लायफाक खंय ना खंय तरी उपेगी पडटा ताका लागून खंयचेंय जें पुस्तक आसा तें आमी वाचपाक जाय कितें तरी त्या पुस्तकांतल्यान आमकां शिकपाक मेळटा कितें तरी आमकां तातंतल्यान देख मेळटा तें आमकां खंय ना खंय आमच्या लायफाक उपेगी पडटा हें जाणून घेवन आमी मुखार वचपाक जाय